बागवानी करैत छी मात्र पाँच धूर जमीनमे हम बागवानी करैत छी ओहिमे हम सभकिछु लगबैत छी जेना साग रामझिगुणी धन्नीपात सजमनि कदीमा भिण्डी आओर बहुत किछु ओहिमे कनिक कनिक लगा दैत छियै जेकि ओहिमे हमरा परिवारके लेल हमरा ओ उपयोग अछि आओर समय समयपर बाजारसँ नहि खरीदय पड़ैए अपना बाड़ीमे मेहनत परिश्रम केलहुँ तऽ ओहिमेसँ बाड़ीमेसँ बागवानीमेसँ पाँच धूर जमीन मात्र करैत छी एगो फसल उखाड़लहुँ तऽ पुनः एगो फसल रोपलहुँ आ ओहिमे हम करैत छी अपन आ ओहि पाँच धूर जमीनमेसँ हम साग सब्जी हमरा किनय नहि पड़ैए किछु किछु किछु परिश्रम केलहुँ अपन एक घण्टा तऽ किछु किछु ओहिमेसँ प्राप्त भऽ जाइए अपना परिवारके लेल भऽ जाइए आओर बागवानी हम करैत छी नानाप्रकारके फूलके गाछ पेड़ पौधा ईसभ हम ओहिमे रोपैत छी छोट छोट पेड़ पौधा ओ बड़का नहि ओहि पाँच धूरमे जे पौधासभ छै जे नजदीकीमे दू साल एक सालमे फड़ल उएह लगेलहुँ कोनो फेरो छोट भऽ गेल तऽ ओकरा हटा देलहुँ कोनो फेर दोसर पौधा लगेलहुँ अहिना कऽ के बागवानी हम करैत छी हमरा नीक लगैए बागवानी करयमे हम परिश्रमी छी आओर परिश्रम करैत छी